ہاں ارے ایک گیزر لایا تھا میں وہ سر جامع مسجد گیا تھا وہ ٹھنڈ کا موسم تھا میں کہا گیزر لے لوں بہت ضرورت ہے گیزر لایا یار وہ تو جس بورڈ میں لگاتا ہوں وہی بورڈ خراب ہو جائے فوراً اب کیسا گیزر دے دیا اس نے ہاں ایک تو کرنٹ بھی آتا اس میں یار کرنٹ بہت آتا پانی ایسے ہی دور سے ہی ایسے دوں ایسے لگتا ہے جیسے پورا ہاتھ کو جھنجھنا دے میں ٹھگا چلا گیا اس گیزر میں اب کتنے بورڈ کو تو خراب کر دیا اتنا اچھا اچھا بورڈ لایا میں وہ گیزر میں کیا ہے کہ لگاؤں بالکل جلا دے وہ جب کہ پہلے بھی ایک گیزر لایا تھا یہ گیزر میں پتہ نہیں کیا ہوگیا پانی تو گرم کرتا ہے لیکن وہی ہے کہ ایک تو بہت لیٹ سے کرتا ہے بجلی بہت کھینچتا ہے بورڈ کا نا کئی بورڈ کو اس نے جلا دیا ہاں بورڈ کو تو پا رہا پتا نہیں بہت خراب گیزر ہے